ई कोरोना महामारी बीमारी है जे दू हजार बीसमे आयल रहै सरकार सबसे पहिले तऽ लॉकडाउन लगा देलकै आ जे आदमी से आदमीके नहि मिलै दै रहै दुरी बनाके रखै लए कहै रहै बहुत मतलब जे पढ़ै रहै ओकरा तऽ आरो बहुत दिक्कत हो गेलै जे इसकूल कॉलेज कोचिंग आर सब बन्द हो गेलै रहए आ घर मे रहिके पढैके परै इंटरनेट से पढ़ैके ऑनलाइन मतलब पढ़ैके होइ रहै इंटरनेट से ऑनलाइन पढ़ैके होइ रहै इंटरनेट से ऑनलाइन पढ़ैके होइ रहै है जे कोरोना टाइममे मतलब सब आदमी से आदमी मतलब दुरी बनाके रखै रहै आ दो मतलब एगोके समान दोसर कोइ यूज नहि करै रहै सब मतलब अपन अपन समान यूज करै रहै जे बाहर से लोग आबै रहै ओकरा मतलब पंचयात भवनके मतलब दोसर ठन ओकरा रखल जा रहै घर पे नहि रहल जाए रहए दै रहै दोसर ठाम राखल जाए रहै आ दोसर ठाम राखए जा रहै घर पे नहि रहए दै रहै आर कहै कि मतलब सरकार लॉकडाउन लगा देने रहै ओहिके चक्करमे घर पे नहि रहए दै रहै ओकरा लिए दोसर ठाम व्यवस्था करल जाइ रहै सरकार अनाज फ्रीमे दै रहै खाना पानी ओकर मतलब फ्रीमे दै रहै ओकरा लिए अलग व्यवस्था भेल रहै सरकारके तरफ से टीकाकरण टीका लगबैला मतलब आयल रहै तऽ सब डर से नहि लगबै रहै जे मतलब कोन होतै इंजेक्शन दऽ देतै मतलब किछु हो जेतै आर ईसके डर से कोइ नहि जाइ रहै इंजेक्शन लै ला मतलब इसकूल पर आयल रहै टीका दैला तऽ सब सब मतलब बहुत कोइ डरि गेलै कोइ कोइ लेलकै हमहुँ लेलियै टीका मतलब जे जेसब नहि जे मूरुख रहै से सब टीका नै लेलकै जेसब पढ़ल रहै ओ सब मतलब लेलकै जे अपने अच्छा के लिए नऽ बोलै है से टीका लैला तऽ बहुत अच्छा